हाँ हमारे गाँव के स्कूल में अच्छा शौचालय है अच्छा पीने का पानी है किताबें हैं डेस वर्क है बेंच भी है भोजन भी उपलब्ध कराते है लेकिन उनमें सुधार करना चाहिए क्योंकि गाँव के स्कूल में पानी पीने का तो है लेकिन उसमें गन्दगी रखते है टंकी के अन्दर शौचालय भी है लेकिन शौचालय की सफाई नहीं की जाती है वो गन्दा रहता है उसमें स्मेल आती है जाने के लिए बदबू आती है जाने से कोई डरता है उसमें और किताबें भी मिलती है लेकिन किताबों की रख रखाव ठीक नहीं है यहाँ पर चूहे कतर देते हैं उनको पुरानी किताबें है डेस्क बेंच भी है उनको व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा है टूटी फूटी हुई हैं उनको ठीक कराना चाहिए भोजन की भी व्यवस्था है लेकिन भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए जैसी नहीं है क्योंकि भोजन जो मिलता है उनमें भोजन में कीड़े पड़े हुए हैं उनको ही बनाके खिला दिया जाता है इसलिए हमारे स्कूल के अंदर के शौचालय पीने के पानी किताबें डेस वर्क बेंच वगैरह में सुधार करना चाहिए